मां रामचंद तलरेजा तव्हांजे सिंध रेस्टोरेंट में स्विगी ऑडर ॾिनो हुओ ऐं ॿ बर्गर टे पेटीस ऐं दालि मखनी उहा केतिरी देरि में पहुची वेंदो महिरबानी करे मूंखे ॿुधायो छा पंजुवीह मिंट में न भई पंजुवीह मिंट में त ॾाढी वधीक देरि थी वेंदी मूंखे जल्द में जल्द खपे छो त मुंहिंजा महिमान आयल आहिनि ऐं उन्हनि खे जल्दी वञिणो आहे त महिरबानी करे जेतिरी जल्दी थी सघे सामान मां वटि डिलीवर करायो महिमाननि जे वञण खों पो त सामान मुंहिंजे कहिड़े कम जो सभु बेकार थी वेंदो तव्हां सम्झो मुंहिंजी ॻाल्हि पंजुवीह मिंट न छॾो ॾहे मिंटे जे अंदरु सामान पहुची वञे महिरबानी